हाँ हमारे जयपुर के राजनेता काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि और काफ़ी संरचना काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि उनका प्रशासन बहुत अच्छा चलता है उनके समय में और अधिकारी भी काफ़ी अच्छे रखते हैं वो और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते क्योंकि कुछ विधायक हैं जो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं वेद और वे बढ़िया काम करते हैं जैसे श्रीमती गंगा देवी लक्ष्मण मीना वेद प्रकाश सोलंकी राम लाल शर्मा प्रताब सिंह खजरियावास शिव बाबूलाल नागर महेश जोशी गोपाल लाल मीना लालचंद कटारिया यह कुछ नेता हैं जो अच्छा काम करते हैं जयपुर लोकसभा कम्युनिस्ट में बैठते हैं और जयपुर का बिकाश अथॉरिटी सेक्टर में आते हैं और असेंबली में बैठते हैं स्टेट एजेंसीयाँ भी चलाते हैं और जयपुर के विकास में काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं और हम इन के बारे में जितना कहें बहुत कम है और ये लोग निम्न वर्ग जाति वाले लोगों को भी सहारा देते हैं और इन्हें और सहारा देना चाहिए यही हमारी राय है